हॅं हेलो कहलहुॅं कि जे मतलब हम बाहर से आयल छी जी हमरा होटल चाही मतलब बढ़िऑं होटल कोन होटल यऽ मतलब नाम कहब कनि कृष्णा होटल मतलब की केना भाॅंज छै होटलके सुविधा की केना छै हुँ हुँ दू आदमी से छी हम डबल बेड ने चाही सिन्गल बेड पर दू आदमी नहिये ने हेतै

अच्छा ओकर खर्चा की केना पड़तै होटल के मतलब रहने के होटल मे केतना दिन रहबै दू दिन रहबै मानु तऽ दू तीन दिन दू दिनके आठ सए खाना पीना ओहिमे खाना पीनाके सुविधा की सब छै अच्छा दालि चावल मतलब ओहिसँ कोनो मतलब बढ़िऑं रेंज मे कहिऔ ने कोनो एतऽ आओर कोनो होटल नहि यऽ इएहटा होटल यऽ की मतलब और मतलब एकेटा होटल कृष्णे होटलटा आओर कोनो मतलब होटल जे मतलब बढ़िऑं खाना सब किछु मिलै ओहिमे अच्छा होटल अच्छा होटल के मतलब हँ मतलब हँ कहिऔ अच्छा ठीके छै मतलब दू आदमीके रहयके मतलब प्रूफ सबमे की सब लागै छै मतलब दू सए मे नहि मतलब कहलहुॅं कीजे मतलब कम बेसी किछु नहि हेतै अच्छा खाना अच्छा मिलतै खाना अच्छा कम बेसी किछु नहि भए सकैया ओ तऽ ठीके छै मतलब हम देखै छी मतलब फोन करै छी अहाँकेॅं

अच्छा ठीके छै फोन करै छीऽ दस मिनटमे ठीक छै राखै छी ठीक छै